ہاں میں اسی سماج سے تعلق رکھتی ہوں جو سماج ایک مدل جنریشن کا حصہ ہے پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے پرانی نسل کے لوگ برابری کا حصہ نہیں دیتے ہیں لیکن نئے جنریشن جو آج کی ہے وہ نوجوان طبقہ سب کو برابر لے کے چلنا چاہتا ہے